ड्राइंग करना या पेंटिंग बनाना काफ़ी सुकून वाला कार्य होता है और इसे बहुत दिमाग को शान्ति मिलती है आप पेंटिंग के माध्यम से चित्रों के माध्यम से खुद को व्यस्त रखने में सफल हो पाते हैं और ड्राइंग के माध्यम से रोगों के का उपचार भी किया जा सकता है अगर रोगी है और वह खाली बैठा अपने रोग के विषय में सोच रहा है रोग के बारे में सोच रहा है तो उसे काफ़ी चिंताओं का सामना करना पड़ेगा इसलिए वह अपने को व्यस्त रखने के लिए पेंटिंग बनाने का काम कर सकता है चित्र बनाने का काम कर सकता है रंगों को भरने का काम कर सकता है रोगियों को ज़रूर एक बार पेंटिंग बनाना चाहिए इससे वह अपने को व्यस्त रख सकता है और वह कलाओं का बेहतर प्रदर्शन कर सकता है वह कुछ अपने मन में आती हुई चीज़ो को ओर काग़ज़ कलम पेन्स के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है कुछ चीज़ों को बना सकता है और खुद को व्यस्त रख सकता है कभी भगवान का चित्र हो या उगते सूरज का डूबते सूरज का या फिर पक्षियों के उड़ने का या मेले का या बाज़ार का या फिर रेलवे इस्टेसन भीड़ का मंदिर का पूजा स्थान का कहीं भी वह प्रयोग कर सकता है और कहीं भी जाकर खुद को व्यस्त रख सकता है या कहीं बाहर जाकर पेंटिंग बना सकता है वह इससे उसे काफ़ी आराम मिलेगा काफ़ी मदद मिलेगा काफ़ी उसको सुकून मिलेगा चित्रों के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है रंगों के माध्यम से वह खुश हो सकता है और दीवारों दीवारों को सजा सकता है उन पेंटिंग के द्वारा या या उससे कुछ पैस पैसे प्राप्त कर सकता है उन पेंटिंग को बेच के अच्छी पेंटिंग बना कर वह उसे बाज़ार में बेच कर एक आय का स्रोत भी बना सकता है चित्रों को बेच कर काफ़ी अच्छे पैसे पा सकता है जिससे उसे एक रोज़गार का अवसर मिल सकता है या फिर उसको मन का सुकून मिल सकता है रोगों के उपचार के लिए चित्रकारी या ड्राइंग काफ़ी अच्छी होती है और मरीज़ को ज़रूर चित्रकारी बनानी चाहिए और हम भी कभी कभी खाली समय में चिड़ियों को या पहाड़ों को या अपने आस पास कुछ चीज़ों को बना लेते हैं पेड़ों को पौधों को या कभी फल का ही चित्र बना लेते हैं इससे अपने मन को भी शान्ति मिलता है यह होता है कि हम इतना सुंदर बना लिए हैं इसको कभी कभी रंग भी भर देते हैं कभी कभी पेंसिल के माध्यम से सिर्फ़ पेंसिल से ही कलर करते हैं कभी खाली टाइम में हाथ में पेन है या कहीं कोई काग़ज़ है तो उसपे भी कोई चित्र बना लेते हैं अपनी कल्पना से बनाने का आनंद ही कुछ अलग है कभी पेड़ों को देख कर कभी तितलियों को देख कर कुछ मन में भाव आता है तो उन्हें भी बना लेते हैं और अपनी कौशल्य कल्पना से कुछ भी बनाना काफ़ी अच्छा होता है और पेंटिंग पेंटिंग के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं दिखा सकते हैं प्रदर्शन कर सकते हैं